दौड़ पहिले हमर शौख छलऽ आओर शौख तऽ एहन छलऽ जे हम तकरीबन तकरीबन छओ सँ सात घण्टा हम अपन प्रैक्टिस करैत छलहुँ रनिङ्गके लिए लेकिन लगातार दू हजार तेरह सँ लै कऽ दू हजार अठारह तक हम खुद रनिङ्ग करैत रहलहुँ बहुत सारा मेडलो हमर जीत कऽ एलहुँ साथे साथ बहुत सारा भर्तियोमे जेनाकि आर्मी कऽ बी एस एफ कऽ वगैरह जितना अर्धसैनिक बल यऽ सैनिक कऽ यऽ ओ सभ भर्तियो पास कयलहुँ भर्ती पास कयलाके बाद रनिङ्गोमे कैएको जगह हमसभ दोसर स्थान हासिल कयलहुँ कैएको जगह तेसर स्थान हासिल कयलहुँ आओर हमरा लगमे कोच नहि छलै तै नहि तऽ पहिलको स्थान हासिल कै कऽ लितहुँ लेकिन सङ्गहि सङ्गहि हमरा देखै कऽ ई चीज भेटल जेना जेना उम्र बढ़ैत छै तऽ फेर किछु पैसा कऽ लिए सेहो जरूरी भऽ जाइत छै तऽ हम ओकरा बाद ओहिमे कोचके तौर परमे काज करऽ लगलहुँ आओर एक इंस्टेक्शन कऽ तौर पर हम बच्चा कऽ ट्रेनिङ्ग देबऽ लगलहुँ सङ्गे सङ्गे ओतऽसँ एक गेम हम लऽ लेलहुँ जे गेम छलै हैण्ड बौल आओर हैण्डबौलमे हम अपनो खेलै लगलहुँ सीनियर भेलाके बाद सीनियर गेम खेलै लगलहुँ बहुत सारा राजस्तरीय हम पार्टिसिपेट कयलहुँ ओकरा बाद हम जिलास्तरीय पार्टिसिपेट कयलहुँ हम प्रखण्ड स्तरीय पार्टिसिपेट कयलहुँ आओर पार्टिसिपेस्टके सङ्गे सङ्गे जे छै से मेडल सेहो हमरा टीम के लागल आओर पेसा के तौर परमे जहन हम निकललहुँ तहन एहि छेत्रमे हम बच्चा कऽ बहुत सारा इसकूलमे जाय जाय कऽ अपन एक ग्राउण्डमे जाय कऽ सभ बच्चा कऽ तैआरी करबेलहुँ तैआरी करबेलाके बाद सभ बच्चा कऽ राजस्तरीय तक हम लै कऽ गेलहुँ लै कऽ एलहुँ ओहिमे बहुत सारा समस्यो आएल लेकिन ओ समस्या सभकऽ नजरअन्दाज करैत हम लगातार तीन साल तक बच्चा कऽ लै कऽ गेलहुँ लै कऽ एलहुँ आओर एकरा पाछु बच्चो कऽ मेडल लगलै बच्चो बहुत हर्षोल्लास कऽ साथ हमरा साथ रहै छलऽ हमरा साथ ट्रेनिङ्ग करैत छलऽ ओहिमे हमरो फायदा होइत छलऽ जे हमरो ट्रेनिङ्ग भेट जाइत छलऽ हमरो रनिङ्गके स्किल हमेशा बनल रहैत छलऽ आओर सङ्गे सङ्गे बच्चो कऽ खेलाइ कऽ मौका भेट जाइत छलै एक ग्रामीण एरिआसँ निकलि कऽ बाहर बाहर जाय कऽ खेलाइत छलऽ बहुत सारा कोच भेटैत छलऽ बहुत सारा टीमके प्लेयर भेटैत छलै जाहिसँ बच्चो बहुत खुशीमे रहै छलऽ आओर हमहुँ खुशीमे रहै छलहुँ सङ्गे सङ्गे आब दखलियै जे किछु आओर एकरा डेवलप कयल जाय तऽ हमर किछु तेकरा बाद गुरुजी सभ मिललथि जिनका साथ मिलकऽ हमसभ एकरा बहुत ऊपर तक लै जयबाक इच्छा रखलहुँ आओर सङ्गे सङ्गे तहन हमसभ प्रखण्डमे जतेक इसकूल होइए सभ इसकूलमे जाय जाय कऽ कहलियै बच्चा कऽ प्रेरित कयलहुँ कि जकरा खेलाइके इच्छा यऽ ओ चलि कऽ हमरा ग्राउण्ड पर खेला सकैत छी अहाँ ट्राइल दऽ सकैत छी रनिङ्ग कै सकैत छी तकरा बाद हम कि कयलहुँ तऽ एगो ग्राउण्डमे किछु अपन जमा पूँजी लगायक ग्राउण्डमे नीकसँ ओकरा हम बराबर करबेलहुँ ओहिमे किछु बिम पोस्ट सभ लगेलहुँ आओर बच्चाके तैआरी करबा कऽ लेल ओतऽ सेहो हम अग्रसर रहैत छलहुँ हमेशा छओ घण्टा सात घण्टा बच्चा कऽ पाछु टाइम दै छलियै जाहिमे किछु किछु बच्चा आर्मियो भर्ती पास कयलक एखन ओ आर्मीमे जोइन कै कऽ कार्यरत छथि आओर हमरा ई सभ चीजमे खुशी भेटैए किएकि हम तकरीबन दश सालसँ एहि फील्डमे छलहुँ आओर पेसाके रूपमे अगर हम एकरा नहि लितहुँ तऽ फेर हमरा सङ्गे समस्या होइत किएकि हम दोसर कार्य नहि कऽ सकैत छलहुँ तऽ पेसाके तौर पर जे कार्य कयलहुँ तऽ हमरा एहिमे बहुत खुशी भेटैए सङ्गे सङ्गे बहुत सारा बच्चो भेटैए जे नया नया जीरो लेवलसँ बच्चा कऽ कार्य स्टार्ट कराबैत छी आओर ओकरा हम राज्य स्तरीय राष्ट्र स्तरीय तक पार्टिसिपेट कराबैत छी सङ्गे आओर बच्चा सभ ओहिओ सभसँ प्रेरित होइए आओर इसकूलो एहि सभसँ प्रेरित होइत छथि जे आगे चल चलि कऽ बच्चा कऽ पढ़ाइ कऽ साथ साथ खेलोमे इन्टरेस्ट राखऽके चाही आओर इसकूल एहि सभचीज कऽ पाछु आब काज करैत छथि जे देखि कऽ हमरा आब खुशी भेटैए जाहि टाइममे हमसभ खेलके लिए आगू बढ़ैलऽ चाहैत छलहुँ हँ ओहि टाइममे हमरा सभकऽ बिद्यालयमे ई सभचीज कऽ कोनो नहि छलऽ ओकरा बाद धीरे धीरे धीरे धीरे सुधार भेलै चेन्ज भेलै आब बच्चो सभ जनैत छै जे गेममे की छियै आओर खेलाइके चाही आओर हम एक मुख्य रूपसँ देखैत छियै जे दौड़लासँ किछु हुअ नहि हुअ भोरका एक्सरसाइज कयलासँ आदमी स्वस्थ रहैए आओर बादमे हमहुँ पेसाके सङ्गे सङ्गे ई चीज रखलहुँ जे हम कमसँ कम स्वस्थ रही आओर स्वस्थ रहनाइ एक जरूरी चीज छै आओर स्वस्थ रहै कऽ कारण हम लगातार अपन सुबह शाम फील्डे पे रहबऽ लगलहुँ जकरा हमरा साथ बच्चो जुड़ऽ लागल आ बच्चा जुड़ैत जुड़ैत जे छै से बहुत बच्चा जुड़ल बहुत बच्चा बहुत ऊपर तक गेल आओर हमरा खुशी ओहि टाइममे मिलैए जहन कि बच्चा कतहुँ दूर दूरसँ अयलाकऽ बाद हमरा रिस्पेक्ट करैए हमरा जानैए जे हाँ गुरुजी कऽ कारण हम ओतऽ तक गेलहुँ आओर आब हम खुश रहैत छी खुश छी एहि लैकऽ खुश रहैत छी जे हम दखलियै बच्चा सभकऽ जे एक बच्चा कऽ सही डाइरेक्शन सही दिशा दऽ दिऔ तऽ बच्चो हमेशा खुश रहैत छै आओर अपने आपमे एक तसल्ली भेटैत छै एक शान्ति भेटैत छै जे हँ हम जे काज कऽ रहल छी बढ़िआँ काज कऽ रहल छी जाहि दुआरे हम अपन जिन्दगी कऽ जे अनुभव भेटल अपन रनिङ्गसँ जे अनुभव भेटल ओहिसँ हम एखन बच्चा कऽ ओएह अनुभव अपन बच्चा कऽ दऽ रहल छी